नमस्ते बोल रही हूँ नमस्ते क्या चाहिए आइए मेरे दुकान में तो बहुत सी मोबाईलें हैं दस हज़ार बारा हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हज़ार जैसी चाहेंगे वैसी मोबाईल्स हमारे पास हैं आइए दस हज़ार के ले लीजिए कौन सी चाहिए समसंग चाहिए नोकिया चाहिए वीवो की चाहिए चाहिए तो हूँ कि नोकिया है समसंग है वीवो का है बहुत सारी मोबाईलें देखेंगी तब न लेंगी आइए पहले आप आइए तो आइए तो हम आपको समझाएँगे ना आइए तो हम आपको समझाएँगे हमारे पास बहुत मोबाईलें हैं फ़ोटो केमरा जो चाहिए

हाँ तो आइए और फ़ोटो इसमें कैमेरे हैं फ़्रेश कैमरे हैं बहुत से बार सारे जैसे कि बढ़िया बढ़िया मोबाइल हमारे पास हैं आईए बताएँगे कान में जैसे जो है जो लीड उड़ है लगाकर सब सुनते हैं वो भी हमारे पास है आप जो चाहिएगा उसे उसे लोन पर लेंगे लोन पर देंगे पैसे से लेंगी पैसे से देंगे कैसे आप लेंगी आप बताइए तो अरे आपको जितना का लोन चाहिए आपको इच्छा अनुसार आप दस हज़ार के लोन लेंगी बीस हज़ार के लेंगी पच्चीस हज़ार के लेंगी आपके इच्छा अनुसार न जितना आप लोन लोन लेंगी उतना मैं दूंगा आपको कितने तक चाहिए आपको ठीक है तो आइए आप दो हज़ार पहले जमा करना पड़ेगा आपको हमारा दुकान तो नंदगंज में है नंदगंज वाला मोड़ देखती हैं उसीके पास में है आइएगा नमस्ते बोली बोलिएगा आइए हम आपको चार्जर भी दे देंगे क्यों नहीं देंगे हम आपको अच्छा सर्विसिज़ देंगे